साढ़े इद्धर ना डोगरी लोक जैदा बोलना पसंद करदे ते इयै भाशा अस इक दुऐ कन्ने बार्तालाब करने गी गल्लां बातां करने गी इस्तेमाल करने न ते डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् अस ओह् अस इस्तेमाल करने ताकि अस दुए लोकें चंगी तरहं उनें समझाई सकन इस करिये जेह्ड़े सारे प्रातां दे लोक ना ओह् डोगरी बोलना बड़ा पसंद करदे